एक दीस हांवें तळसोळी करपाचें चिंतलें भायर बरी रानांत गेली आमची भायर बरो जागो आसा भाट आसा तातूंत थंय लाकडां हाडलीं बरी चुलीक उजो केलो आनी व्हडलो बरो एक पितुळचो तोप दवरलो आमच्या सायडीनूच पणसाचें झाड आसा ताजे पणसाचीं पानां काडलीं ताजी बरी एक पत्रावळ शी केली आनी ते भितर तोप दवरलो चुलीचेर तोप दवरलो आनी तातूंत भितर उदक घातलें आनी चार कट्टी घातल्यो आनी ताचे वयर एक शिडी दवरलें आनी एक पत्रावल दवरली ती आनी तवसळी करपाक तांदूळ पयलीं मातशे फुगोवन दवरपाक जाय ते मातशे वांटले आनी तातूंत मागीर सोय घातली तवशी बरें आनी तें तातूंत घातलें गोड घातलें काजू बी घातल्यो कांतले कुडके करून घातले आनी ते मातशे पयलीं दुसरे तोपांत घालून तीं सगळीं घालून शिजयलीं बरीं चाळून मातशीं डायरेक्ट अशीं तोपांत घालून शिजयलीं आनी तीं मागीर ते चुलीर तोप दवरिल्लो आनी तातूंत पत्रावळ घालून दवरिल्ली तातूंत तें सगळें ओतलें आनी मागीर तें बरें सगळें घातलें सारकें आनी शिडी दवरली वयल्यान आनी आनी एक पत्रावळ दवरली ताजे वयर शिडी दवरलें आनी बरें घट्ट दांकण दवरलें आनी ताचे वयर मागीर बऱ्यो कट्ट्यो भाजून कोळशी दवरले कट्टेचे आनी ते हें केलें मागीर ती बरी भाजली बरी फुल्ली अर्दवर लागलें ती भाजता म्हणल्यार सारकें आनी बरी भाजली ती म्हाका ती पयलींची अशी बरी याद जाली पयलीं आमची आजी बी करून दिताली तशी तो बरो वयर आनी सकयल भाजून अशी जाता ती जाली बरी भाकरी अशी आतांची कॅक बीक म्हणटात तें कांय न्हय ती ताच्या मुखार भाकरी बरी लागली कॅक बी तें कांयच फकाणां दिसलीं आनी ती खूब तेंपान अशी हांवें बरी ती तळसळी खाली बरी शेजाऱ्यांक बी व्हरून दिली मागीर सगळ्यांक आनी खाली